हँ हैलो के बोलतै छी ओ हँ तऽ गाड़ी खाली हइ जा सकैत छी अच्छा कब अहाँके प्लान हइ से बता देब हम गाड़ी खाली रहैत छै जब कहब तब चलि जायब ओ तऽ कल्हे जेबै अभी तऽ नेपालमे दंगा फसादसभ चलैत रहैत छै तऽ केना गाड़ीसभ जेतै हँ तऽ ओहिके बाद गेलाके बाद तऽ हो जेतै से तऽ जानैत छियै लेकिन जितना सीट हइ उतने आदमीके ले जायब ज्यादाके नहि लऽ जायब हम गाड़ीके चारि चक्काके हिसाबसँ पाँचसँ पाँच आदमीसँ ज्यादा हम ना लऽ जायब हँ तऽ पाँच आदमी हो तऽ चलि जायत लेकिन जे बॉर्डरपर जे दिक्कत होतै से ओसभके लेल तऽ अपन सोचि लेब कै कै दिन जायके हइ कै दिन घूमयके हइ ओ दस दिन कहाँ कहाँ दस दिनमे तऽ दस दिनके तऽ लम्बा चौड़ा हो गेलै समय तऽ ज्यादा पैसा लागत

पाँच हजार नहि पाँच हजारके मतलब हम बोललियै कि खाली पेट्रोल उट्रोलके लागत ओहिके बाद सभ दऽ उ कऽ दस हजार तक तऽ लागिए जायत नहि दस हजार तकले होयत तऽ कतेक कहैत छियै बताउ ने ना दू हजारमे ना जायत गाड़ी केना बात करैत छियै दू हजारमे केना गाड़ी चलि जेतै ना जाइत छै दस हजार लागत ना बहुते होलय ओ हम्म तऽ ओही लए तनिका एक एक सए दू सए कम कऽ देबै कि ज्यादा ज्यादा कतेक कम करबै नओ हजार तकले लागि जायत नओ हजार कहाँ बहुते होलै ना आब ना कम होयत नओ हजार ठीक हइ तब ठीक ठीक